हैलो जनाब जसवंत सिंह होर बोला दे जनाब में दरअसल गड्डी दी सर्विस करानी ही ते थोह्ड़ ऐ टैम तुं'दे कोल नेईं ऐ सर ऐक्चुअली में में आना होंदा परमंडल दा ते गड्डी गड्डी ऐ दरअसल मेरे कोल इक्कै ते एह्दा इक निक्का जेहा कम्म हा छड़ा उ'ऐ सर्विस इंजन ऑयल चेंज़ कराना हा ते टायर थोह्ड़े नमें पोआने हे ते ओह् कड्ढो इक दो दिन नेईं बनी सकदी गल्ल अज्जकलै गी नेईं तिन चार दिन बाद च दिक्खो आस्तै सर कोई बिच्च कोई इक दो घैंटा कोई बिच कोई कड्ढी देओ अच्छा ते मतलब कन्नो कन्नी गै होई जाह्ग फिर चलो ठीक ऐ में दिक्खनां फिर मेरे कुसै दोस्त दी गड्डी लैन्ने आं इक दो दिन कदूं धोड़ी में कल परसूं परसूं गै आवां जां कल ओचै परसूं कदूं औचै चलो ठीक ऐ महाराज ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ